ॿार देश जो विकास करे सघनि था ॿार देश जो विकास जी जड़ आहिनि ॿारनि खे पढ़ाई लिखाई अॻियां वधाइणु खपिजे त ॿार देश जो नालो रोशन करे सघनि ॿारनि खे स्कूलनि में सुठी शिक्षा ॾियणु खपिजे त ॿार अॻियां वधनि स्कूल में ॿारनि खे सुठी शिक्षा मिली रही आहे पर ट्यूशन ते पढ़ी करे ॿार अञा बि होशियार थियनि था जेको स्कूल में घटि सेखारियो थो वञे त ट्यूशन ते सिखी सघनि था जंहिंजे करे ॿार सुठी मार्कूं खणी सघनि था घणा ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके स्कूल जी छुटी कंदा आहिनि या सुस्ती में या कंहिं कारण सां स्कूल न वञी सघंदा आहिनि उन्हनि ॿारनि खे ट्यूशन जी पढ़ाई करणु खपिजे छाकाणि त जिन ॿारनि जी नीव पक्की न हूंदी त उहे ॿार अॻियां न वधी सघंदा हिन ई करे ॿारनि खे स्कूल में पढ़ाइण खां पोइ शाम जो ट्यूशन बि मोकिलणु खपिजे

शाम जी पढ़ाई करण सां ॿारनि खे पढ़ाई जी तयारी सुठी थींदी आहे त ॿार उन खे कॾहिं न विसिरंदा आहिनि ॿारनि खे स्कूल जी पढ़ाई जे अलावा शाम जी पढ़ाई या ट्यूशन जी पढ़ाई कराइण वेंदी आहे त ॿार उन खे सुठे सां यादि करे था वठनि पोइ सुठी मार्कूनि सां पास थींदा आहिनि छाकाणि त वधीक महिनत करण सां परिक्षा जी तयारी बि सुठी थींदी आहे